अलग अलग मौसमों में जैसे सर्दियों में गर्मियों में बारिशों में काफी आनंद आता है जब अलग अलग मौसम आते हैं जैसे गर्मियों में गर्मियों की छुट्टियाँ आती हैं और हम उन गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादा दादी के घर जाते हैं तो हमें काफ़ी मज़ा आता है गर्मियों की छुट्टियों में हम दादा दादियों के घर जाते हैं और अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं और हम दोपहर के भोजन के लिए खेतों में जाते हैं और वहाँ से बेर तोड़ते हैं आमों के पेड़ों पर जो कैरियाँ लगी होती हैं उन कैरियों को तोड़ते हैं और खाते हैं गर्मियों के दिन काफ़ी अच्छे दिन हैं और फिर बारिशों के दिन आते हैं बारिशों के दिनों में हम और अपने दोस्तों के साथ बारिशों में छत पर खड़े होकर बारिश के पानी से नहाते हैं जो कि बहुत अच्छा महसूस होता है और हम सभी बच्चे लोग बारिशों में टैर चलाया करते हैं और बारिशों में नहाते हैं और काफ़ी आनंदित होते हैं खेलते हैं और सर्दियों में धूप में हम ताप में बैठ कर नाश्ता करते हैं और चाय पीते हैं सर्दियों में धूप काफ़ी अच्छी लगती है लेकिन गर्मियों में धूप ज़्यादा अच्छी नहीं लगती धूप सर्दियों में ज़्यादा अच्छी लगती है सर्दियों में हम आग लगा कर और उसके चारों तरफ बैठकर आग सेंकते हैं